ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں فائف اسٹار ریٹنگ دینا چاہتا ہوں یہ موبائل فون بہت اچھا پیکجنگ میں آیا تھا اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچرس کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریچ کافی زیادہ ہے اور اس کی ریم بھی بہت اچھی ورک کرتی ہے یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد اس کی بیٹری ڈاؤں ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں یہ موبائل فون بے حد اچھا ہے